हेलो गुड आफ्टरनून कविता मैम अच्छे हैं आप कैसी हैं जी जी बिल्कुल आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए कि डेट कैसे रखना है हॉलीडेज़ वग़ैरह का उसके अकॉर्डिंग अपन इग्ज़ाम रखेंगे हाँ जी बिल्कुल वो क्लासेस के अकॉर्डिंग रखेंगे कि पहले अपन को मीडिल क्लास का करवाना है फिर हाइयर क्लासेस का डे बाइ डे जी बिल्कुल जो क्लास टेचर्स होंगे वो उस उन सभी को लिस्ट पहुंचा देंगे उसके हिसाब से फिर वो जिन का नहीं है फ़ीस अब क्लियर वो अपना फ़ीस क्लियर काराएंगे फर्स्ट पेमेंट उसके बाद हम आगे का करेंगे मतलब स्टूडेंट येस मैम अटेंडेंस होना चाहिए सेवेंटी फाइव परसेन्ट बच्चों का

हाँ फिर बोर्ड एग्ज़ामस मे भी इंपोरटेन्ट हैं अटेंडेंस उसके बिना बैठने ही नहीं देते है बच्चों को तो आप को तो पता ही है जी बिल्कुल येस मैम येस मैम फर्स्ट बिल्डिंग में सेकेंड बिल्डिंग में मीडिल क्लास के बच्चे रहेंगे टाइमिंग नाइन टू ट्वेल्व रखेंगे जी नहीं नहीं हाँ पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे इन लोगों के और जो टेन्थ टूवेल्थ है उनका एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगा बस बाक़ी क्लासेस एग्ज़ाम दे कर निकल जाएंगे अपना जी रोल नंबर जैसा हमारा ऐज यूजुअल रहता है वैसे ही रहेगा नहीं नहीं नाइन्थ टूवेल्थ के बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे और नहीं जी बिल्कुल नहीं नहीं नहीं एक एक क्लास में दो टीचर्स रहेंगे और सिंगल बेंच पर सिंगल स्टूडेंट रहेगा

वो तो सारा क्राइटेरिया एग्ज़ाम डिपार्ट्मेन्ट वालों का रहता है जो एग्ज़ाम इंचार्ज रहते हैं वो करेंगे सारा मैनेज बाक़ी मैंने सर से बात कर ली है वो कर लेंगे मैनेज ओके येस गुड आफ्टरनून